अ सार दे बुं

अ अ

सार बेखौथ' बेखौथ' जों नायनांसिगोन सिलेबासा सोर सोर टिचार्सनिया जोबाखै एसे नायलायनानै जोङो बेखो थिख खालामनांसिगोन आरो दा नोंनिया जोब्बाय ओरैनो अ रिभाइस खालामदोंना थिखआनो दङ ओमफ्राय बाखि बाखि साबजेक्टफोरा जायाखै आरो अ माने बुंनांसिगोन ना आस्सा बिसोर

अ अ औ सिलेबासखौथ' जों होखानाय जाबाय ना नङा होमब्ला अ सिलेबासखो एकचुलि टिचार्सफोरा मोजाङै नायनानै बारनांसिगोन आरो नङा होमब्ला अ अ फोरोंगिरि फोरोंगिरि जायफोरा बारनो हायाखै बिसोरखो एसे लिंनानै आं रायज्लायसिगोन दे नङा होमब्ला

दा दाथ' एक्जामाथ' बारा गैलाना नङा होमब्ला दाथ' रिभाइस रिभाइससो जानांसिगौमोन अ रिभाइसथ' दा नोंना जोब्बाय रिभाइस ना जोबथ'वाखै अ अ

थिखआनो दोङो नोंनि फारसे बेनिफ्राय दा जोङो जायफोरा सिलेबासखो कभार खालामनो हायाखै बिसोरखो जों बुंनांसिगोन ना

अ औ औ औ अ अ अ अ

आस्सा जागोन दे आङो गाबोन गाबोनफोर एसे बिसोरखौ लिंहरनानै एसे बुंसै ना दे जागोन दे औ दे दे